जोंनि बर' ओन्सोलाव गोबां गोथै फोथायनाय दङ जेरै नोङो गामियाव सोरबा लोमजायोबा साजायोबा नोङो बिखौ माबा भुतफोरनि माबा आतमा गाखोफैनानै लोमजाहोदों बेबादि रोखोमनि साननाय जायो बिदिनो लामा सामायाव नोङो थांनाय समफ्राव जुदि मावजि गोसोमा बारस'योब्ला माबा मोनसे जाब्रथाइ जागोन होननानै

आंनि बादिब्ला बेफोर नङायानो नाथाय जोंनि ओन्सोलनि मानसिफोरा बेफोरखौ फोथायो मानिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय राव बेनि गासिबो फोरमान गैजोबाबाबो मानसिफ्रा फोथायो फोथायनाया बेबादिनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बेबादिनो माखासे गोबां गोथै फोथायनाय दंबावो जायफोरनाखि नोङो बिगियानजों जेबो सोमोनदो आनो गैया जेरखम नोङो बिदिनो जुदि दावलाफोरा जुदि नोङो सम जायै सम जानाय ना जायै बुंनांगौ बिदिखौ बिदिनो हरनि बिदिनो आदथा बा नोङो दाइन बाजि बा नोङो स्नि बाजिआव बिदिनो दावलाफ्रा गेसेदला बायोबा माबा नखराव बिफथ जासिगोन होननानै दावलाखौ बुथारनानै जानाय जायो बे मोनसे रोखोमनि गोथै फोथायनाय बेफोरनो जोंनि ओन्सोलाव सोलिबोगासिनो दङ